सरकारके एतेक योजना तऽ बहुत छै लेकिन हमरा आर तऽ भाइ नहि मिललै हय लेकिन बगल बला जे छथिन फलना आदमी हुनका तऽ मिललै हय ओहोमे भाइ बहुत लफड़ा रहतौ पहिले तऽ आबास योजना मिलतै कहतहुँ ऊपरसँ कहतहुँ एक लाख तऽ रूपे मिलैत छै सबा लाख ओहोमे पहिले लै लेतहुँ दश हजार रूपैआ आब हमे तऽ गरीब आदमी छियै दश एक लाख रूपैआ के लोभ करैत छै कि सरकार देत पहिले तऽ दश हजार रूपिआ लै लेलको ओ आब ओ देतो कि नहि देतो कहिआ एलहुँ नहि एलहुँ फेर अथी करतौ आइयो जेतो ने भाइ दश हजार तऽ रूपैआ देल पचास हजार रूपैआ अइतौ फेर अइतौ रूपिआ पहिले तऽ कहतो इतनामे तो घर बनाहो हमे आर तऽ गरीब आदमी भाइ ओतना अथीमे केना बनतै जे पहिले पास करबाबै छथिन ओएह पहिले लै लय छथिन दश बीस हजार रूपैआ की तोरा योजना आबास योजना मिलतौ भाइ रूपैआ दहो दश हजार तोहर पास करबा दय छियौ ई आर हमरा आर गाँवमे भारी समस्या छै लेकिन की करतो इतना तक की कहबो करैत छै जब आबास योजना आबैत छै अथी भराय छै इतना लालची देलक इतना लोभी पहिले देलक कि लोग बाग वहाँ टूटि पड़ल कहलक की फलना आदमी फलना चिलना ई लेने आउ ओ पहिले तऽ दौड़ेलक बहुत इहो लेने आबहो ओतना तऽ गरीब आदमी तू बुझै लऽ आबै नहि छी ई ई की कागज पत्तर की मंगलै ओतना समझमे तऽ आबै नहि हय गाँवके आदमी छीकै हो भाइ पते छऽ तोरा पहिले तऽ गेल ई भूलि गेलहो ई लेने अयतौ रऽ आदमियो लोभ कयलक हँ भाइ ई देबै तऽ हमरा होइए जेतै ओकर बाद तऽ गेल प्रॉसेसमे तऽ पता चलल होइए रहल छै आर देखहो राशन आर मिलैत छै जे ई एगो लाभ भाइ राशन बला छीको जे ई मे एक नंबर छऽ सब आदमीके लगभग मिलबै छो मिलैत छो ई आर जे छो योजना ओतना तऽ योजना ढेरी छै लेकिन गाँव गाँवमे आबे लऽ दै छै पहिले बड़ा बड़ा जे छथुन हुनका आर पता चलैत छै ओएह खाय जाइ छथिन आधा जनता तक आबैत आबैत गाँव घरमे आबैत आबैत थोड़ा मात्रामे अबै छै आब देखि लहो कम्बल आर अबैत छै ठंडी आरके दिनमे आबैत छीकै दू तीन गो कै गो आदमीके आबास मिलतै ओ तोही बताबहो आधा जे छै ओ खाइ गेलखिन आ ओ खाए गेलखिन आब ओ थोड़े बोलथिन ओ बोलै छथिन एतने ऐलै लेकिन सरकार बोललक एतना आएल लेकिन गाँव आरमे भाइ जे छिकै ने ओतना बड़ बड़ाबोला नहि छै बड़ा आदमीके बोल छै भाइ जे अखन रूपा पैसा बला ओएह अथी करतौ ओकरे खातिर ईसब आबास जे छै ओकरा जे देखबहो तुरत मिल जाइ छै लेकिन गरीब आदमीके पहिले दौड़ेलक पहिले खूब ओकरा अथी कयलक ओतना तऽ पढ़ल तऽ नहिए ने रहैत छै कि ओ जाइन जइतै लेकिन तभियो की करबहो सरकार जे छिकै ओनाहिते करबबै छथिन हमे आर चाहैत छियै भाइ ईसब पर सुधार करथिन